हेल' ओइ आयौ आंना माइब्रायानो एसेल'हाय लारु एसे बिदिनो सिथाव एसे सावनोसै दं एसे संखादोंमोन गैथ्रा आहाबो एसेल' गायदोंमोन नालाय बेखौनो फैदो फैब्लानो जाबाय एसे एसे बेखौ लारु एसे एन्थाब एसे संनानै जालां माइबो एसे संखादों जुमाइ सङाखै माइब्रा गैयाब्लाबो जुमाइ सङाखै फैदो थाब फै मोनजानो मोनब्ला रंजागोन एसे मोसाखायो औ रंजागोन

आलासिफोरबो फैनो नागिरदोंहाय माबा सिथाव संनो होननानै फिथा सावा आङो फिथाखौ मालाय बेसे सावनोसै बाथारबाय आं ओइ उन्दैफोरसो जानो लुगैलाबायनानै देनो थोनगासिनो उन्दैफ्रा दा गाबोन आरो आलासि गथ'फोर फैगोन आलासि गथ'आ सोर फैयो बोजों बोजोंनि फैलागोन लागोन बेसांबा बुरजाखा जाग्राफ्रानो दिनै सेरथामसोल' देनो हागोन थाब जाफै नै बा नै गामोन बा औ नोंस्रा साबैसे फैगोन साबैसे साबैसे फैगोन